हैलो जय झूलेलाल हा मां स्कूल जे बारे में मूंखे ख़बरु पई त हिन मूंखे बि जॉब लाइ हिकु हिन अप्लाइ करिणो होयो इन करे मां तव्हांखे कॉल कयो आहे मुंहिंजा थी विया ॾह यारहां सालनि जा एक्सपीरियंस आहे मां पहले सिंधोलॉजिस में पढ़ाईंदी हुयमि अञा ट्वेल्थ ताईं मां पहले इन देवास में रहंदी हुयमि त हुता माने हिन लिटिल रोजिज करे कॉन्वेंट स्कूल हुयो उन हुते पढ़ी आहियां मां हुते मुंहिंजा परसेंट सेवनटी टका हुया

हा त सैलरी माने अगरि तव्हां पहले पंहिंजेजे टीचरियुनि खे घणी ॾींदा हुयव हा हींअर त मूंखे साढी टे हज़ार मिलंदा आहिनि हा भले जी जी जी जी हा त भई हिन ते भई घणा ॿार ईंदा आहिनि ऐं घणियूं भई टीचरियूं आहिनि ऐं ॿियो कोई भई उते पाण खे एक्सट्रा अगरि कुझु अफर्ट विझणो आहे या छा कुझु अगरि हुनजे बारे में बि जानकारी हुजे त तव्हां ॿुधायो त वधीक सुठो जी जी ऐं माना कंप्यूटर वग़ैरह या माने ॿियो कुझु नई टेक्नोलॉजी वग़ैरह जी अगरि खपे जी जी अछा ऐं अगरि माने मूंखे इंटरव्यू ॾियणो हुजे त भई मां कॾहिं अची थी सघां जी जी

ठीकु आहे त मां त हिन मंगल ॾींहुं अचांव थी चईं बजे